अब अपना क्या है अपना जो खाली समय है हम घर परिवार के साथ ही बिताते हैं छोटे छोटे पोता पोती हैं उनको खिलाते रहते हैं और बीवी है हमारी उनके साथ समय बिताते हैं साथ ही दोस्त यार हैं तो दोस्त यारों के साथ भी कई बार बैठ के जमती है कई बार चाय पर चर्चा होती हैं कई बार ताश खेलते हैं पत्ते इसके अलावा यहाँ पे जो एक भजन मंडली भी है हमारी तो हम भजन मंडली में भी जाते हैं गाना गाते हैं भजन गाते हैं तो ऐसे ही हमारा पूरा समय बीतता है